ए जेन'बा सिं बायनाय मा बायनाय जायोबा जों मारै बाहायो बाहायनाया जों मुलिजों बाहायो आरो सिं बायनायखौ अजाजोंबो नायो डक्ट'रजों जायाबा डक्ट'रजोंथ' जाखाया अजाजों नायो सिरिन खाना होयो अजाफ्रा आरो मुलि हायो बिजोंनो माबानानै होयो आरो ओमफ्राय बे हारसिंनो सानायफोरा सिं सानाय मा सानाय जानायफ्रा गेसजोंबो जायो ओमफ्राय गेसनि मुलि जाबा हामो गेसनि मुलि जाबानो हामो आरो ओमफ्राय दाना हामथाराबा माजों माबागोन खानारि बिलाइ मा बिलाइ ओमफ्राय गिहि माबानानै नायो आरो जोङो नानानै मोजांबा मोजां मोजां हामो बेजोंनो बिदिनो खालायो ओमफ्राय सिं बायनाय आथिं बायनाय आथिं बायनायफ्राबो बिदिनो डक्ट'रनाव लांबाय डक्ट'रनाव लांनानै बिजि एरि होबाय बिजि होनानै आरो डक्ट'रजोंथ' हामा नालाय माबायो आरो डाक्टार माबा अजानाव लाङो अजानाव लांनानै सिरेन खाना होयो सिरिन खानानै मुलि थुलि होयो आरो खेवनानै आरो बेखौ गोबाव जाबा खेवनानै आरो खाहैफिनो खाहैफिननानै आरो बिदिनो आरो खेवनानै खाफिनो आरो बिदिनो खालायबाय थानानै ओमफ्राय हामबा खाला आरो मोजां जायो ओमफ्राय बायनायनि खोथा आथिं बायनाय आखाइ बायनाय बायनायनि खोथा मुलिजों मुलि जानानैबो हामो आं बेखौ मिथिगौ आरो मुलि जानायखौ मुलिया मा मा माबा होनो बै मस्ला मस्लि फानग्रानाव सिंग्रेब होननाय मोनसे लाबोयो बेखौ लाबोनानै ओमफ्राय हालदै गोथां हालदै गोथांखौ देनानै बिनि रसखौ होनसै सिंग्रेबजों लागायसै बिनिफ्राय माबाजों होयो गाइखेर गाइखेर खाबसेआव होनानै लोंबानो बे बायनायाबो अरजाबो आरो आं बेखौबो मिथिगौ बिदिनो खालायो ओमफ्राय सानाय सुनाय लोमजानाय लोमजानायफोराबो जोङो डाक्टारनाव लांब्रबनो हायाबा माबायो आरो मा होनो बिदिनो जि बांद्राय दुं दुं दुंहाव जाबा जिखौ दै गुसुआव सोमबाय सोमनानै ओरैनो खाफालफ्राव माबाबाय मोदोफ्राव हुब्लित हुब्लात होबाय बेजों लाखियो आरो हरफ्राव लोमजाबायबा ओमफ्राय अखा नायबा डाक्टारनाव लांसै डाक्टारनाव लांबाथ' मोजां जाखायो लोमजा साजाफ्रा ओरैनो लोमजानायफ्रा जाखायो मोजां जाखायो बिनिफ्राय आं मा बुंबावनो